राज्यके शिक्षा ब्यवस्थामे कोनो भी राज्यके बढ़ाबैके लेल ओकर मातृभाषा सभसँ जादा उपयोगी होइ छै जते भी विश्व गुरू छै विश्वके स्तर पर जे देशके नाम छै ओ अपन कही ने कही मातृभाषाके बढ़ावा देलकै हँ चाहे अहाँ यू एस देख लिअ जे सभसँ मेन पावरफूल कन्ट्री छै जे चाइनाके मानि ओ कही ने कही अपन इसकूली स्तर पर जते भी भाषा छै ओ मातृभाषाके इस्तेमाल करै छै तऽ अपनो राज्यमे या भारत सरकारके एहन कदम उठेनाइ चाही कि जे बेसिक बुनियादी सुबिधा छै ओ मातृभाषामे ही शुरू कयनाइ चाही ताकि बच्चाके विकासके लियऽ ओ मातृभाषा अच्छासँ पढ़ि सकैत अच्छासँ बाजि सकैए ओ मातृभाषामे पढ़तै तऽ जल्दी समझ एतै आ जल्दी समझ एतै तऽ बच्चाके मानसिक स्तर पर शारीरिक शारीरिक स्तर पर आओर भाषा स्तर पर ओकर विकास हेतै आओर विकास हेतै तऽ राज्य के विकास हेतै